मुर्गी जऽ जवान रहै छै तऽ ओ दस टा पन्द्रह टा अंडा दै छै जब मुर्गीके अंडा ऊमर कैम जाइ छै तऽ अंडा जे छै से कुछ कम कए दै छै पाँच छओ एहिसँ फाजिल नहि दै छै ओहिसँ जे ऊमर आओर कम होइ छै तऽ तीन चारि एहिने दै छै ओ बच्चा जे होइ छै बच्चा जे जवान होइ छै तऽ मन होइ छै तऽ काटि कऽ बाल बच्चा कोइ मर मेहमान अयलै तऽ खाइयो जाइ छै नहि होइ छै तऽ ओहिसँ जब ऊमर होइ छै मुर्गीके तऽ दुइ टा तीन टा अंडा दै लागै छै तऽ ओ मुर्गी कहै छै जे मन होइ छै बेचिये दैके तऽ बेचिये दै छी नहि होइ छै तऽ कभी भविष्य मन होइ छै खाइये जाइ छी कि हेवए पोसैयेके मन छै तऽ पोसैये लए रहैये लए छोरि दै छी अहिना करै छियै जब ओ मुर्गी बेसी बुढ़ भए जाइ छै तऽ ओकरा जे छै से मन होइ छै बेचिये दैके किछु पैसो भए जाएत बेकार राखि देब ओकर बच्चा जे होइ छै जवान होइ छै ओकरा राखि राखै छियै ओ फेर अंडा दै छै दस बीस पन्द्रह एहने दै छै तकरबाद फेर ओ घटे लागै छै ओकर ऊमर बेसी होइ लागै छै तऽ पाँच छओ एहने दै लागै छै फेर ओकरा मन होइ छै कोइ मर मेहमान आबै छै तऽ ओहि अंडाके जे छै से अथी कऽ मुर्गीके मारि कऽ खाए जाइ छै मर मेहमानके खिया दै छै जऽ एक दुइ टा रहै छै तऽ ओकरा पोसै छियै कहुना बढ़िऑं से ओहिसे एक दुइ तीन जे अंडा दै लागै छै तऽ मन होइ छै बेचियो दै छियै ओहिसँ जे छै से दुइ पैसा भैयो जाइ छै ओहिना ओहि मुर्गीके पालन पोषण करै छियै करै छियै पालन पोषण जब मन होइ छै फेर ओ बूढ़ भए जाइ छै ओकरा बेचिये दै छियै फेर दोसर ढेरबा जवान होइ छै तऽ ओकरा फेर राखि राखै छियै ओकरा फेर पोसै छियै ओहिमे सँ जे छै अंडा फेर दस बीस कोनो सैरीयो जाइ छै कोनो हेवए अथियो फुटियो जाइ छै कनहो राखि दै छियै तऽ हेवए मेघ तेघ बोलल तऽ ओ अंडा सैरि गेल ओकरा नाजायजे भए गेल जे बढ़ियाँ रहै छै ओकरा फरै छै ओ बच्चा के पोसै छियै सेबै छियै ओ बच्चा जवान होइ छै फेर कोइ कन्नो सँ मरजेंसीमे चैलि आबै छै मुर्गा खाइके मोन होइ छै तऽ मारि कऽ खाइयो जाइ छै राखैयोके छै तऽ राखै छियै ओ बच्चाके कहुनाके पोसै छियै अंडा अथी खुद्दी चाउर गुन्डा दएकेऽ फेर जवान होइ छै ओकर मन होइ छै कोइ ककरो खाइके तऽ खाइयो जाइ छै किछु राखैके छै राखियो लै छियै रहै छै ओ जब बूढ़ होइ छै ऊमर आबि जाइ छै तऽ ओकरा बेचियो दै छियै ओहना कैरि कऽ गुजर करै छियै बेचै छियै ओहि अंडाके ओ अंडा फेर ओ दोसर मुर्गी भए जाइ छै तैयार जवान होइ छै ढेरबा होइ छै तऽ ओकर फेर भरण पोषण करए लागै छियै ओहनाके पोसिके किछु होइ छै तऽ बाल बच्चाके पोसै छियै खियाबै छियै राखै छियै ओहए सँ हमरा आरके तऽ आओर छै नहि किछो वहए करनाइ छै ऊनटाए पुनटाए कऽ बाल बच्चाके खियेनाइ छै ओहए अंडाके बेचियो लै छियै होइ छै तऽ ओहि अंडा कऽ हेवए सेबैयो लऽ राइख लै छियै ओहनी कैर कऽ अंडा कऽ अगा बढ़ैने